पटेटो टमेटो भिंडियूं सूफ़ केलो बसर बिह लौकी मिर्चु थूम साई भाॼी परवल कचालू अद्रक सिंगियूं मटर साग मशरूम करेला खीरा गाजर शिमला मिर्च गौभी फूल गौभी ब्रोकली अंबु नाशपती सावा बसर साई थूम अंगूर जामून जैतून पाइनएप्पल साई भाॼी